क्या मेरी बात शक्ति ट्रैवल से हो रही है भइया मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ एक्चुली हमारी फैमिली दस लोगों की है और हमें ग्वालियर जाना है तो आप हमें बता सकते हैं कि हम किस प्रकार से योजना बनाऍं ग्वालियर घूमने के लिए हमें सात दिनों के लिए जाना है आप दस लोगों के हिसाब से जो भी वो वो आप बता दीजिए अपने हिसाब से मेरा बजट मैं बता देती हूँ पचास हज़ार के करीब है तो आप इसमें प्लैनिंग करके मुझे ज़रा बता दें

ठीक है ठीक है

ठीक है ठीक है हाँ मैं बस खाना प्रेफर करूँगी चार जनवरी को मैं निकलना चाहूँगी यहाँ से और चार जनवरी से सात दिन का आप मान के चलिए सुबह सुबह छः सात के बीच में हांजी ठीक है ठीक है

हाँ हाँ आप इसी नंबर पे सेयर करके सेंड कर दीजिए

हांजी ये वॉट्सअप वाला ही है

धन्यवाद